शेतकरी आसता गरीब एक शेतकरी गरीब आसता ते शेती करूंक चडशी ताका मेळना म्हणल्यार खंय बियाणें येता तें म्हारग आसता बरी बिया बियाणी आसता तांकां घेवपा जायना चडान चड गरीब शेतकऱ्याक मातसो पयश्याचो प्रोब्लेम आसता तें घेवंक जायना पयशे मेळ्ळे कोणा कडल्यान उदार बी घेतले जाल्यार ते परते दिवंक आनी तांकां जायना मागीर ते पयशे तेंकां बियाणे बी घेवंक मेळना आनी केन्ना केन्ना अशें जाता की एक एक फावटी पावसय लागता चडय वारो येता पावस येता तेन्ना वत लागता ताका लागून शेती केलेली किडन मारता जावं उदकांत मारता मागीर शेतकाऱ्याक खूब त्रास जाता म्हणून शेतकाऱ्यांनी असली बियाणी बी शेतकऱ्याक चडान चड गरीब लोकांक दवरूंक जायना बरें अशें कितें सारें बिरें बरें अशें तांचे कमी तांकां किदें जाता तें हेच्या तेंच्यांनी दिवपाचें गव्हरमेंटान अशें करून आपले मशीनी जावट टॅक्टर आनी कितें हे मसनीर तांकां शेती करपाक कोता येना मसनी घे घेतल्या तांकां पयशे ना जाता पयशे तांकां लाखांनी काय इतले जूळ तेंचे शेतांत उबें जायना आनी शेतांत उबे जाल्या पासून लोकाच्या कोणाचे उदार घेतलेले आहा तें पयशे परते मनायचे पयशे तेंच्या भुरग्या पाळांग पोसपाचे शिकपाचे सगळे पयशे तांकां पळोवचे पडटा म्हणून शेतकारां गोवर्नमेंटान इतले चडान चड तेंकां मातशें हें करुचें कितें शेती ट्रॅक्टर जावं आनी कितें जाय मसनी तांकां कोतायना म्हणून कितें तांकां हॅल्प करूं बाकी तशें पळोवपाक गेल्यार